हलो जी जय झूलेलाल जी अन तव्हां जयशंकर आइस्क्रीम वारा पिया ॻाल्हायो जी मां दिव्या पेई ॻाल्हायां जी उल्हासनगर मां पेई ॻाल्हायां मुंहिंजी नियाणी जी झंडि आहे त तव्हां तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी आहे न मुंजे घर में फ़ंक्शन आहे झंडि जो तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े तरह जी आइस्क्रीमूं अथव थोरो बुधाईंदव अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा हा हा मूंखे वॾो फ़ैमिली पैक हा वॾा फ़ैमिली पैक खपनि त उहा ॿ टे क़िस्मनि जा खपनि त हा तव्हां वरी अञा हू सुठो ॾेई करे पोइ सुठो डिस्काउंट ॾिजो जी सौ ताईं त ईंदा सौ ॿ सौ ताईं त ईंदा सौ ॿ सौ ताईं त ईंदा हा तव्हां ॾेढु सौ मञी हलो हा हा अच्छा त तव्हां हा त तव्हां न ॿ चो चॉकलेट करे छॾियो वनीला जो करे छॾियो बसि ई ॿ करे छॾो

अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा छा हा अच्छा अच्छा अच्छा हा त पोइ ठीक आहे पोइ तव्हांजो माण्हू ईंदो ॾियण की पोइ मां मुंहिंजे पुट खे मोकिला हा त हिकु कमु था कयूं हाली त मां पंहिंजे पुट खे मोकिला थी वरी ॿिए ॿीहर पोइ वरी तव्हां पंहिंजो माण्हू भले अगरि कॾहिं कमु थींदो त पोइ पोइ बे भेरा भले तव्हां पंहिंजे माण्हूअ खे मोलिकिजो पोइ पैसा तव्हां कीअं वठंदा की कैश वठंदा हा हा ठीकु आहे पोइ ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां मुंहिंजे पुट खे मोकिला थी त तव्हां डिस्काउंट ॾिजोसि सुठो हा हा हा हा जय झूलेलाल